موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ خط کے دوارا اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے لیکن آج کا دور بدل چکا ہے یہ دور بہت آگے پہنچ چکا ہے اس میں سوشل میڈیا اور جیسی چیزیں آ گئیں ہیں جس سے ہم اپنا پیغام کچھ ہی سیکنڈوں میں ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں دور دراز سات سمندر اور بہت دوسرے دیشوں میں رہنے والو لوگوں سے آمنے سامنے ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈوں منٹوں میں اپنی بات کو انہیں سمجھا اور بتا اور بات بھی کر سکتے ہیں اور اور سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے کی لوگوں تک کوئی خبر پہنچانی ہو تو ہم اپنی خبر پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب انسٹاگرام واٹس ایپ اور بھی بہت ایسی سائٹس ہیں ایسے ایپ ہیں جن کے ذریعے ہم دور دراز رہنے والے لوگوں اور دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں تک اپنی خبر اور پیغام پہنچا سکتے ہیں اور بھی سماچار پتر نیوز چینلس ہیں جو جو خبریں ایک دیش سے دوسرے دیشوں تک پہنچاتی ہیں اور کچھ ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں خبریں اور پیغام پورے دیش میں پھیل جاتا ہے یوں کہیں کہ یہ پوری دنیا میں چلا جاتا ہے